देखिए हमारे ग्राम प्रधान जो हैं वह गाँव में महिलाओं के लिए योजनाएँ लाते हैं प्रतियोगिता कराते हैं तो उसमें हम भाग लेते हैं और भाग लेते हैं तो हमको चित्रकला की रुचि ज़्यादा है और चित्रकला हम बनाते हैं तो कई बार हमने भाग लिया है जैसे चित्र बनाए हैं वह घर का दृश्य बनाया या फूल पत्ती बनाए या या और बहुत सारी चीज़ें बनाए तो हमको यह सब चित्रकला बनाने में बहुत अच्छी रुचि है औ जब कभी यह प्रतियोगिता होती है तो हम उसमें भाग ज़रूर लेते हैं और घर में भी खाली समय अगर बैठते हैं तो हम कुछ न कुछ बनाया ही करते हैं कि हमें अच्छा बहुत लगता है एक फूल पत्ती बनाने में या पेन्टिन्ग करने में या किसी अगर कढ़ाई कपड़े में कढ़ाई कर दिए चित्र बनाए या फूल पत्ती बनाई और हमको बहुत अच्छा लगता है यह सब काम करने में और हमने यह प्रतियोगिता में भाग लिया तो कई बार हमको इनाम वग़ैरह मिला और वहाँ सब लोग ने बड़ी प्रशंसा की हमारी बहुत हमें वह इनाम भी मिला पैसे भी मिले और का बहुत सब लोग प्रशंसा किए प्रधान भी कहने लगे कहने लगे कि ऐसे ही आप गा प्रतियोगिता में जुड़ी रहेंगी तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और अपने गाँव का नाम होगा कि यह महिलाएँ इतना अच्छा काम करती हैं और चित्रकला बनाती हैं कितना अच्छा लगता है तो प्रशंसा सुन करके हमको भी गर्व हुआ अपने ऊपर कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं आगे चल करके और यह पेन्टिन्ग का काम यह इतना अच्छा हमारा रहा तभी तो प्रधान ने प्रशंसा की और सब लोगों ने बहुत बड़ाई करी कि आपके हाथों में यह इतनी अच्छी वह है पेन्टिन्ग करने की रुचि और आप अगर काम बहुत अच्छा कर लेती हैं